थोरा ॾींहं अॻु मां वाराण्सी वयसि त उते सभिनी मिली करे इहो तय कयो त हिते भरिसां हिकिड़ो गांव आहे ऐं उते ॾाढो वॾो हिकिड़ो झरो बि आहे त हिते असां उते मंदिर बि हो त भई असां ॿ ॿ टे ॾींहं उते त वञी रहू ऐं उता जे मौसमु जो आनंद था वठूं त असां हुते वियासीं पर हुते असां न कोई फोन बोन खणी करे कुझु बि खणी करे न वियासीं ऐं उते ईअं बि कोन्ह हो गाव हो छाकाणि त हुते कोई इहे न हो त भई वॾा वॾा होटल हा या उते तमामु सुठा बिस्तरा इहे सभ हा सिंपल गांओ हो ऐं उते बसि वधण में असांखे खट मिली खट ते असां चादरु विछाए करे ऐं हुते सुमंदासीं ऐं उते बि असां हुननि जो लकड़ियूं बारे करे उते खाधो ठहंदो त हूअ खाधो ठयल खाईंदासीं ॿाहिरि जी दुनिया सां न सां जीअं बिल्कुलु अ कट थी वियो ऐं तॾहिं बि असांखे अ उते वञी करे तमामु सुठो लॻो हुतां जो वातावरणु सुठो लॻो ऐं पाण में मिली जुली करे रहियासी पाण में असां गा गाना भॼन ॻाईंदासी जॾहिं वञी करे हुते सनानु कयूं उते वरी उस में कपिड़ा वपड़ा सुकाए करे उते मज़ो वरितो पखी पिया उॾामन पखियुनि जा गाना ॿुधा मंदिर में वेंदासीं सुबुह शाम उते आरती थींदी उते वेई भॼन कीर्तन थींदो त उते असां वही रहिंदासीं त तॾहिं बि तमामु सुठो लॻो टे ॾींहं कटिजी विया ख़बर न पई न को फोन यादि आयो न को टीवी यादि आई न को कार यादि आई कुझु बि कोन्ह असांखे यादि आयो ऐं तमामु सुठे नमूने उहे टे ॾींहं असांजा गुज़री विया त ईअं बि माण्हू बिना इन शयुनि जे बि माण्हू रही सघे थो मूंखे त तमामु सुठो लॻो तमामु मज़ो आयो वञी करे